आङो माखासे गेमखौ गेलेयो मिथियो जेरै लुदु आरो मोनसेया जाहैबाय केराम आरो माखासे फुतबलफोर दं नाथाय बिदिअ' गेमफ्राव लुदु आरो बे केरामखौ गेलेनाय जायो बे मोन आंनि थाखाय जोबोद मोजां गेलेबाय थायो सम सम नाथाय जेब्लायबो गेलेयो बे नङा सम लानानैसो गेलेयो बेफोरखौ सम ओरैनो थानाय समावसो टाइमखौ बादहोनो थाखाय